गोंयान हिंदू मुस्लिम कॅथलीक हे तीन भासांचे लोक आसा हिंदू आसा तें तें आपले भगवतगीता वाचता मुस्लिम आसा तें आपले हे वाचता ते खबर ना म्हाका आनी कॅथलिक आसात ते बायबल वाचता खूब भाशेंचे हें आसा अशें हांव आमचे महालक्ष्मी व्रत वाचतां भगवत गीता आसा रामायण आसा महाभारत खूब हें आसा